जयपुर में जब भी आयें हवा महल जन्तर मन्तर जरुर देखें बिरला मंदिर जरुर देखें लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र हैं